سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جب سے جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے تعلیم امپروو ہوئی آج کل جو ہے بچے اور بڑے نوجوان کچھ بھی جو ہے ان کی فنگر ٹپس پر ہے کوئی میٹنگ ہو بچوں کو کوئی اسکول ہو کچھ لیکچر حاصل کرنا ہو تو جو اس کا ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو لرننگ میتھڈز ہیں وہ نئے نئے آنے لگے ہیں آج ہم اپنی مدد سے جب ہم چاہیں اس طریقے سے ہم کوئی لکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے ہم جب چاہیں جب پڑھنا چاہیں جس طریقے سے پڑھنا چاہیں ایک چیز کو سمجھنے کے لئے ہم ہزار ہزار ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو جب تک ہمیں سیٹسفیکشن نہ آجائے تواس لئے سب سے زیادہ جو وہ مارکیٹ کو انسپائر کیا ہے جیسے لرننگ جو پلیٹ فارمز ہیں اس کی جو بہت زیادہ اپیپس ہیں جیسے کہ بائیجوز ایپ ہے اور بہت ساری ایپس ہیں جو آن لائن پلیٹ فارم پر پڑھاتی ہیں جن کی فیس اچھی خاصی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے مارکیٹ پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے